हेलो हँ बालाजी रेस्टोरेन्टसँ बोलय छियै अरे हँ हँ हमे शिवेन्दर पासवान बोलय छी वार्ड नम्बर पच्चीससँ यौ गुदरी बाजार वार्ड नम्बर पच्चीस पासवान टोल नहिए कशिश मोबाइल गली हँ ओहिठिनासँ तऽ अहाँकेँ जे हम ऑर्डर देने रहु डिशके ओहि अहाँ जे ओहि दिना भेजलियै रहय वएह डिश हमरा आइ चाही अहाँ कतए देरमे पहुँचाबय छियै हँ हँ पाँच दस मिनटमे पहुँचा दिऔ हँ पेमेन्ट भए जायत अहाँकेँ जखने आओत लयकऽ ओकरे द्वारा हम पेमेन्ट कए देब या कहु तऽ ऑनलाइनो कए दय छी जेहन कहु अच्छा ठीक छै अहाँकेँ हम ओकरे से भेजबा दय छी